ॾुकण जे वक़्ति मां गानो ॿुधंदी आहियां इन सां मूंखे रिदम मुंहिंजो रिदम ठहंदो आहे गानो जो जेको मां ॿुधंदी आहियां ॾुकण जे वक़्ति ज़िंदा भाग मिल्खा भाग जो मलंग मलंग जो कर हर मैदान फ़तेह संजूअ जो आला रे आला सिंबा जो जय जय शिव शंकर वॉर जो शेर आया शेर गली ब्वॉय जो जी करदा बदलापुर जो अपना टाइम आएगा गली ब्वॉय जो जॾहिं मां ग गानो न ॿुधंदी आहियां त मूंखे ॾुकणु मां मज़ो न ईंदो आहे मूंखे सुठो न लॻंदो आहे मां हिते हुते मुंहिंजो ध्यानु भटक भटकंदो आहे त मां कोशिश कंदी आहियां कि मां गानो ॿुध ॿुधां हिन जे हिन से मुंहिंजो मूंखे मोटिवेशन मिलंदो आहे मिलंदो आहे ऐं मुंहिंजो रिदम बि ठहियल आहे